कठीण अशें म्हाका कांय लागना हांव सगळें बरें करून विणटां हांवें हालींच एक बॅग केलां विणून आनी तें करपाक म्हाका चार दीस लागलें